नमस्ते मैम नमस्ते नमस्ते और बताइए क्या हाल है बाकी सब बढ़ियाँ है

तो लग जाएगा कितना है अच्छा तीन चार अच्छा तीन चार रूम है तीन चार रूम है हाँ बोलिए तो वही एक रूम का आठ हज़ार लगेगा आठ चौके बत्तीस हज़ार लगेगा

उसमें क्या काम क्या क्या काम काम क्या क्या क्या करना काम क्या क्या करना है अच्छा वाइरिन्ग के साथ साथ उसमें जो तार वायर वायर हैं के आस में लगेगा लाइटिन्ग लगेगी क्या लगेगा उसमें बताऍंगी क्या बोलते हैं उसमें हाँ सब तो हैं कितने वह क्या बोलते हैं कितने एल ई डी लगेंगी कितनी बल्बें लगेंगी वह सब डिटेल बताना है कहाँ है वह है सब बताना पड़ेगा आपको ना कितना कितना रहेगा कितना लगेगा वह कह रहे हैं कि आपको हाँ पूरे रूम रूम में कितना वह क्या बोलते हैं एल ई डी कितनी रहेगी कितने वायर लगेंगे तार कितना रहेगा कम से कम हाँ हाँ हाँ आप तो बताए होंगे तो तो कम से कम उसमें आपको कम से कम दो दो नहीं दो दुनी चार चार बण्डल तार लगेंगे चार बन्डल तार लगेंगे और क्या बोलते हैं उसमें एल ई डी उलीडी भी लगेगी यह तमाम क्या बोलते हैं कम से कम हाँ अब आप कहेंगे आप कहेंगी तो हम ही मँगा दें तो दिक्कत क्या है आप कहेंगी तो हम ही मँगा देंगे हम क्या बोलते पैसा दे दीजिए हम तो हम खुद मँगाकर ले आकर लगा देंगे उसमें जितना हाँ जितना मान लो जितना ऑर्डर करेंगी जितना पैसा पर्चा बनाएँगी जितना हमें क्या क्या लगेगा आपको क्या क्या लगवाना है बता दीजिए हम नोट करके हम तो सब ले आकर हम खुद लगा देंगे आप पैसे दे दीजिए मुझे

हाँ पर्चा बना लीजिए पर्चा बनाकर आपको दे दे रहे हैं क्या क्या आपको लगाना है क्या नहीं लगाना है आपको सारा उसका जितना रेट उसका रेट रहेगा तो थोड़ा आप रेट पता उता भी कर लीजिए कि मतलब रेट क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है तब तक हम हाँ तो रेटवा तो आपको वही से कहे रेटवा आपको थोड़ा सा अगर हम हम ही बता रहे हैं कि आपको न हो तो रेट रेट पता भी कर लीजिए कि माने क्या रेट चल रहा है मतलब यह नहीं कि हम आपसे पैसा आपने अधिक मुझसे ले लिया है कि नहीं तो आप

टोटल वह तरीके से तो आप आठ हज़ार उसमें का लगेगा और वह तारों का जितना लग जाए जितना दो बण्डल चार बण्डल जितना चार बण्डल तार लगेगा तो चौबीस सौ को अड़तालीस पाँच हज़ार का तार लगेगा और कुल कुल खर्चा करीब दस हज़ार रुपये का आएगा उसका भी

हाँ सबका अलग है भैया वह उसका जो हम जितना हमारा जितनी मज़दूरी है उतने पैसा देंगे लेंगे और जो जितना उस दिन का सामान लाए उतना का पैसा देना आपको पड़ेगा उसका अलग से है अच्छा ठीक हम आते ठीक है ठीक है हम आ रहे हैं तो बता देंगे आपको ठीक है